पंज अक्टूबर उणिवीह सौ ॿियासीं सत नवंबर अरिड़हां सौ असीं अठ सितंबर उणिवीह सौ ॿाहठि टे डिसंबर उणिवीह सौ नवासी छह जनवरी उणिवीह सौ छाहठि